गले की खराश को ठीक करने के लिए गाँव में प्रचलित कुछ घरेलू उपचार इस प्रकार हैं यदि आपके गले में खराश किसी वायरस के कारण है तो आपको आराम करना होगा और अपने शरीर को ठीक होने देना होगा दर्द को शांत करने के लिए यहाँ कुछ और चीजें हैं जो आप घर पर कर सकते हैं खारे पानी के गहरे गरारे करें नमक का पानी तुरंत राहत नहीं दे सकता लेकिन यह बैक्टीरिया को मारने ब बलगम को ढीला करने और दर्द को कम करने का एक तरीका है गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाईए गरारे करें और थूक दें शहद और नींबू शहद में जीवाणुरोधी गुण होते हैं और यह सूजन को कम करने में मदद करता है यह प्राकृतिक कफ के रूप में भी काम करता है नींबू का रस बलगम को तोड़ता है और इसमें आपकी संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला विटामिन सी होता है इस एक चम्मच नींबू के रस में दो चम्मच शहद मिलाएँ इसे एक कप चाय या गर्म पानी में डालें अच्छी तरह हिलाएँ और घूँट घूँट करके पी लें गले की खराश ठीक हो जाएगी एक गिलास पानी में एक चम्मच हींग पाउडर थोड़ी मात्रा में अदरक पाउडर और शहद मिलाएँ गले की खराश से राहत पाने के लिए इस मिश्रण को दिन में दो बार पीएँ गले की खराश को ठीक करने के लिए यह गाँव के घरेलू उपाय हैं